مجھے تصویر کھینچنے کا بہت شوق ہے کیونکہ میں ادھر ادھر جاتا رہتا ہوں تو میں تصویریں بہت کھینچتا ہوں اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ان میں کچھ کمی تو نہیں رہ گئی ہے اگر اس میں کچھ کمی رہ جاتی ہے تو میں اس کو ایڈٹ کرتا ہوں جیسے بہت سارے ایپ آتے ہیں آجکل تو پہلا ایپ میرا پسندیدہ ایپ ہے پہلا ہے کائن ماسٹر میں اس سے اپنی ایڈیٹنگ کو بہتر بناتا ہوں اپنے ایڈٹ فوٹو تصویر کو ایڈٹ کرتا ہوں اچھے سے اور دوسرا ایپ ہے کینوا ایپ اس پر بھی آپ کو بہت زارا بہت اچھے ساری تصویر کو ایڈٹ کر سکتے ہیں بہت بہتر سے ایکسپوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ایسی اے آئی ویب سائٹ ہوتی ہیں جس سے آپ اپنی تصویر کو ایچ ڈی کوالٹی میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو کچھ ٹائی ٹولس کی مدد سے بھی میں اپنی تصویر کو ایچ ڈی کوالٹی میں بناتا ہوں